गोंयांत कला साहित्य आनी विज्ञान ह्या मळाचेर महत्वपूर्ण योगदान दिल्लें पळोवंक मेळटा कलेच्या मळार मारियो मिरांदा हे एक भारतीय व्यंग चित्रकार आनी चित्रकार ते मूळ लोटले गांवचे उपरान सुबोद केरकार हे एक फामाद चित्रकार जावन आसा तशेंत तांच्यानी म्युजियम ऑफ गोवाची स्थापना केल्ली उपरान साहित्याच्या मळार कृष्णदास शामा हांच्यानी रामायणांतल्यो कांय काणयो आनी महाभारतांतल्यो कांय काणयो कोंकणींतल्यान रचिल्ल्यो वाचूंग मेळटा तशेंश शणै गोंयबाब हांच्यानी म्हजी बा खंय गेली ही पयली कथा बरयली उपरान संवसार बुट्टी नांवाची कादंबरी रचली तांच्यानी भगवदगीतेचो कोंकणीन अणकार केल्लो लेगीत मेळटा तशेंच जायते रुपांतरीत नाटकां तांच्यानी बरयलीं देखीक मोगाचें लग्न झिलबा राणो आदी विज्ञानाच्या मळार रघुनाथ माशेलकर हे एक भारतीय रसायन अभियंतो तांकां पद्मश्री एकोणिशें एक्याण्णव पद्मभुशण डोन हजार वर्सा आनी पद्मविभुशण दोन हजार चवदा वर्सा हे मानाचे पुरस्कार फावो जाल्या